हमको ऐतिहासिक किताबें पढ़ना अच्छा लगता है जैसे कि उसमें अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें होती है पहले ज़माने में क्या हुआ है कैसा हुआ है कैसे हुआ है यह सब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और हम वही सब पढ़ते हैं जैसे रानी लक्ष्मीबाई की हो गई या फिर और ज्ञान की कि पहले के लोग कैसे किस चीज़ का बनाए हैं जैसे पहले लोग कहते है कि आदिवासी थे वह लोग क्या कर कैसे करके भाला बनाए कैसे करके खेती किए कैसे वह लोग म कोई मशीन बनाएँ यह लो यह सब हमको पढ़ना और जानना बहुत अच्छा लगता है और जैसे रामायण हो गया रामायण पढ़ना भी हमको बहुत पसंद है कि क्योंकि इस चीज़ सब में ज्ञान की बातें होती है और अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है लिखी जाती है इसलिए हमको यह सब पढ़ना कहानियाँ बहुत अच्छा लगता हैं और इतिहासिक इसलिए अच्छा लगता है कि हमारे पूर्वजों के बारे में उसमें लिखा होता है कि हमारे पूर्वजों ने इस देश को कैसे आगे बढ़ाया हैं और इस कैसे करके कितनी मेहनत की है कितनी मेहनत से उन लोगों ने खेती की है कितनी मेहनत से उन लोगों ने इस देश को बनाया है और आज कल के वैज्ञानिक जैसे मसीन बनाई है या कोई भी चीज़ यह सब इतिहास में लिखी होती है इसलिए हम लोग को इतिहास पढ़ना और रामायण पढ़ना बहुत अच्छा लगता हैं रामायण हम वह भगवान के बारे में बताता है भाईचारे के बारे में बताता है कि हमको भाई भाई में कैसे प्रेम करके रखना है कैसे एकता बना कर रखना है रामायण इस सबकी हमके प्रेरणा देता है कि कैसे हमको एक हो कर रहना है कैसे क्या करना है परिवार के साथ चलना है इसलिए हमको रामायण बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि रामायण झगड़े करना नहीं सिखाता हमको एकता करना सिखाता है इसलिए हम रामायण पढ़ते हैं और इतिहास हमको आगे बढ़ना सिखाता है कि हम मेहनत से आगे बढ़ेंगे कैसे क्या करके हमको आगे बढ़ना है हमको मेहनत करना है क्योंकि आद हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत की है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए इसलिए हमको आगे बढ़ना है आगे करना है इसलिए इतिहास और रामायण पढ़ना हमको बहुत अच्छा लगता हैं